हेलौ अह गुड आफथारनुन गुड आफथारनुन नों बिनिफ्राय सोरमोन नोंथाङा

अह एह उम उम उम

अह आंथ' बड'लेण्ड रादाब माबायावसो थायो नोंथाङा बड'लेण्ड रादाबखौनो बुंहरदों ना अह दे दे दे बड'लेण्ड रादाबनि आङो ओरैनो जाब्बा जुब्बा दंथ'यो रिपर्टार हिसाबै ओं बिनिफ्राय दा प्रग्रामआथ' मोजाङैनो जागोन दां आलासिबोथ' फैगोन आरो सानबैसे बेयो प्रग्रामआ अह अह मा थारिकखालि गोलैयोबा बा नैथि मंगलबारआ मागो दाननि जिथाम जानुवारि ना नैजिथाम जानुवारि ओमफ्राय बे सानसेल' जागोन ना हाबाफारिया

अह अखानायै खालामगोन ना थुइन्थिफर खालिबो जागोन दा बेनो नैजिब्रै खालि खालार खालिबो जागोन साननै जागोन होमबा अह आत्सा सा ओमफ्राय बेयाव नोंथांमोना बे बाथौनि गासै सिस्टिमखौथ' नुजोबगोन औ औ अह स्टेटनि सेक्रेटारिया थागोन

औ प्रमद बर' थागोन ओमफ्राय ओरैनो नेसनेल लेभेलनिबो माबाफोर थागोन नामा आलासिफोर थागोन नामा

माथो माथो देग्लाय माबायावबो बे देग्लाय माथो थेलामारा ना बहा जागोन बेयाव माथो चेन्ट्रेलनि एकदम लिदार फैगोन नो अमित साह

अह होमबाथ' नोंसोर बाथौ नोंसोर बाथौआरिफोरा बिरात गोगोम खालामसै माथो होमबालाय अह मोजांआनो जागोन होनबा दे आंजोंनिथ' माबा सानै थांफागोन मानि खेमेरा खेमेराबो थागोन नालाय आरो बिनिफ्राय अह गथिखे नोंथांमोनहा आरो खरसा बरसाबो एसे हरनांगोन औ दे दे होमबालाय दे औ दे थेंकिउ थेंकिउ ओह अह दे थेंख